मेरी तबियत बराबर ख़राब रहती है इसलिए मैंने स्मार्ट वाच का उपयोग किया है और उसमें अपना रनिंग कितना किया यह सब दिखाता है और कितना बी पी लेवल है वह दिखाता है कितना हम रनिंग किए और कितना कि यह सब उसमें रेकॉर्ड होता है और अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम हर कोशिश करते हैं

इसलिए हम अपने घर का काम में भी हाथ बटाते हैं सब और भी काम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर दवा लेने भी पड़ता है और काफी सुधार हमें चलने में आया है जबकि जितना दूर चल सकें उतना ही अच्छा लगता है हमें

सही ढंग से खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए क्या हम खा रहे हैं क्या हमें अच्छा रखेगा स्वस्थ या स्वास्थ्य में कोई परेशानी आएगी इसलिए खाने पर भी ध्यान देना चाहिए और हर तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इंसान को हर कोशिश करनी चाहिए जैसे हम स्वस्थ रह सकें

हम अपने जिवन में कष्ट को दूर करे अपने जीवन से इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हर वह कोशिश करनी चाहिए इंसान को जिससे वह स्वस्थ रह सके